गाने में मूंखे रोमेंटिकन सॉंग क्लासिक सॉंग वणंदा आहिनि पुराणे ज़माने जा गाना मूंखे इलाही वणंदा आहिनि ज जॾहिं मां फ्री टाइम में हुननि खे ॻाईंदी रहंदी आहियां गुनगुनाईंदी रहंदी आहियां मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे औरि मुंहिंजो मन बि ख़ुशि थींदो आहे जॾहिं कॾहिं मां उदास बि थींदी आहियां त मां पा गाना लॻाए छॾंदी आहियां या पंहिंजी टीवी में म्यूज़िक सिस्टम में गाना लॻाईंदी आहियां और हुननि खे ॻाईंदी आहियां जेके मूंखे ॿुधी करे मुंहिंजे मन खे इलाही सुठो लॻंदो आहे साण मां ॿारनि सां हुननि जे मथो डांस बि कंदी आहियां मूंखे इलाही सुठो लॻंदो आहे इहे सभु करे फ्री टाइम में मां हमेशह गाना ॿुधण ई पसंदि कंदी आहियां औरि ॻाइण बि पसंद कंदी आहियां साण साण ताकी मुंहिंजो गलो बि साफ़ रहे ऐं मुंहिंजो रियाज़ थींदो रहे टाइम टाइम ते कुकिंग कंदे टाइम बि मां गुनगुनाईंदी रहंदी आहियां मुखे कुछ भॼन वजन बि ॻाइणु ॾाढो सुठो लॻंदो आहे भॻिवान जा भॼन ॻाइणु नवरात्रा वग़ैरह अचण वारा आहिनि हुन में बि मां इलाही तरीके जा भॼन ॻाईंदी आहियां ॾाढो सुठो लॻंदो आहे